मां इहो तव्हांखे सुझाव ॾियण चाहींदमि की भले तव्हां पखियुनि खे ॾिसो पहिरियों उन्हनि खे ॾिसी करे पाण खे खूब सुठो लॻंदो आहे हू सङु कयो उन्हनि खे लेकिन दाणो ॾियो खारायो पीआरियो उन्हनि जा भले तव्हां वीडियो कढो लेकिन उनखे वाड़ियो न पिंजरनि में बंदि न कयो उन्हनि खे पंहिंजी आजादी सां जीअण ॾियो हर हिक नागरिक खे हर हिक दुनिया जे हर हिक ॿार खे पशु खे पखी खे पंहिंजी आजादी सां जीअण जो हिकिड़ो हक आहे इन लाइ मां चवंदमि की असां उन्हनि खे वाड़ियूं न हथारु उन्हनि खे प्यार कयूं उन्हनि जा सभु थोरन लाइ सिकदा आहियूं जेकी असांखे उहो एॾो मोहाईंदा आहिनि जय झूलेलाल